हैलो घर बेचना ते है खबरै अंजी जी काकलें पत्तरें सारी जगह् मेरे नांऽ गै कोई सरकारी निं निकली दी सब किश म्युनिसीपैलिटी दे अंदर गै औंदा ओह् बाकी पानी दी सुवधा पानी दी सुवधा बी सब किश ठीक ऐ रेट सर कोई ना ना गड्डी साढ़े बाह्र आई जंदी बिल्कुल गेट दे अंदर लग्गी जानी इसलै पेई जाना हा कोई स्हत्तर लक्ख सत्तर लक्ख रेट ना ना झमेल्ला पाना गै नेईं असें लिखी पढ़ी देना हां पटवारी हुंदे नै गल्ल करना पौनी तुसें पटवारी साढ़े बी आई जाङन परसूं आई जाओ तुस

परसूं उं'दे कन्नै में गल्ल करी लैन्नां ते उं'दे नै गल्ल करियै भी तुसें ई पक्की डेट सनाई ओड़ना हां नेईं नेईं नेईं तुसें ई पूरी गल्ल सनाई ओड़नी तुसें ई चलो ठीक ऐ कल्ल तुस ते तुसें ई में परसूं सनान्ना कि पूरी सलाह् केह् ऐ घर पुच्छियै कन्नै पटवारी होरें ई पुच्छी लैन्ने